जी मेम नहीं मेम आपने जैसा दिया था हमने वैसे ही किया है आपने जैसा नाप दिया था उस हिसाब से दिए मेम हमने भी मेम सेम वैसा ही किया है जैसा आपने साइज दिया था तो उसी हिसाब से सिला है हमने सॉरी मेम अक्चवली हमारे यहाँ जो काम करते हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो बट मेम हम ठीक कर देंगे आप ले आइए सॉरी मेम अक्चवली वो हो गई होगी सिलने में गलती थोड़ी नाप में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी जी जी मेम कोई नहीं मैं यदि फैब्रिक में भी कोई दिक्कत होगी तो हम अलग से एक फैब्रिक लगा के और उसको फिर आपका कलर कर देंगे सेट दोबारा ठीक कर देंगे या फिर न्यू सिल देंगे नो मेम नो चार्ज

येस मेम आपको आना पड़ेगा मेम टेन टू फाइव

यस मेम यस मेम ओके मेम वेलकम